भारत जी फिल्मी दुनिया तमामु वॾी आहे हुते तमामु अलॻि अलॻि तरह जूं फिल्मूं पिचरूं ठाहियूं वञनि थियूं मूंखे कुटंब वारियूं फिल्मूं तमामु पसंदि आहिनि जीअं त हम साथ साथ है में जीअं भाउरनि जो प्यारु ॾेखारियो वियो हुओ ऐं जंहिं महिल हुननि विछोड़ो थियो हुओ ॼाण असां बि रोना हुआसीं त उहे पिचरूं ॾाढीयूं दिलि ते छुअंदड़ु आहिनि भारत जे फिलम इंडस्ट्री मे कैलाश खेर गाना ॻाइण में नंबर वन सिंगर आहे मूंखे उन जा गाना तमामु पसंदि आहिनि अॼ बि मां जंहिं महिल वांदो हूंदो आहियां उहा महिल हुननि जा गाना ॿुधंदो आहियां ऐं हीअं पियो लॻंदो आहे त ॼाण ज़िंदगीअ जी मौज पई अचे मुंहिंजो फैवरेट हीरो अमिताभ बच्चन आहे